जय झूलेलाल दादा तव्हां मेट्रो रेस्टोरेंट सां ॻाल्हाइबो न मूं हिकु ऑडर ॾिनो हो खाधे जो तव्हां राइडर निकिरी पियो आहे असांजे घर मिजमान आहिनो असां फोन करूं पिया उनखे असां चाहूं था झटि अची वञे मगर हूं तव्हांजो जेको राइडर आहे उहो असांजो फोन ई न थो खणे असांजे घर महिमान जी लाइन लॻी पयी आहे तव्हांसां पहिरीं बि ऑडर घुरायो हो हूं त टाइम सां अची वेंदो हो अॼु खां हिनखां छा दिक़त थी वयी आहे की हिन दफ़ो पहुचियो ई कोने असां सोचियो भई हिक बार फोन करूं पिया फोन कंदे कंदे थकिजी पिया आहियूं मगर हूं फोन खणे कोन पियो ऐं असांजे मिजमान आहिनि असांजे घर में चाचा जो छोकिरो मामा जो छोकिरो सभु आयल आहिनि ऐं कंहिंजो छा रिश्तो पिया पको थियो आहे न उनजे चक्कर में असां उनखे खाधे जो तव्हांखे ऑडर कयो आहे मगर तव्हांजो राइडर आहे मञूं था असी ठीकु आहे जी दादा रस्ते में जामु थी वेंदो आहे पोइ ट्रेफिक लगी वेंदो आहे या कुझु बि हूंदो आहे मगरि हुनते छाहे की भई असीं तव्हांखे कुझु चऊं बि नथा सघूं मगर इहे घटि में घटि तव्हांजो राइडर हिकु बार फोन खणी लाथे न पोइ असांखे थोरी तसल्ली थी वञे त असांजो खाधो असांजे घर पहुची वञे मिजमान असांजा ख़ुशि थी वञनि ऐं तव्हां जो बि नालो थी वञे असांजो बि नालो थी वञे मगर तव्हां घटि में घटि पंहिंजे राइडर सां हिक बार पुछो त सई किथे आहे पोइ आऊं हिक मिनट होल्ड करे करे तव्हांखे वरी फोन कयां थो ऐं ॾिसा थो भई तव्हां छा मूंखे जवाबु ॾियो पहिरीं असांजे मिजमाननि खे छाहे थोरी तकड़ि आहे उन्हनि खे वरी वञणो बि आहे उते स्टेशन ते उन्हनि जी गाॾी जो बि टाइम थियो रखियो आहे मगर तव्हांजे राइडर खे हिक बार तव्हां फोन करे ॾिसो न भाई मूं त फोन करजी कजी करे थकिजी पियो आहियां ऐं ॾिसा पोइ भई घणी देरि देरि आहे अंगेज वञे पोइ अलाए कंहिंखां गाल्हाए पियो अलाए कंहिंखां फसीं वियो आहे कंहिंमें ऐं जेका असांजा मिजमान आहे हूं खाधो खाधो करनि पिया असां तव्हांखे ऑडर न ॾिनो आहे तव्हांजो खाधो एतिरो बढ़िया आहे की जेको पाए जॾहिं बि असां घुरायो आहे हूं फटाफटि अची वेंदो हो हिन दफ़ा अलाए कीअं एतिरी देरि थी वयी आहे दादा ऐं तव्हांखे हथ जोड़ी करे विनती कयां थो मुंहिंजा मिजमान ख़ुशि थी वञनि ऐं तव्हांजो राइडर अची वञे जो खानो तव्हांजो एतिरो सुठो हूंदो आहे ॿियो त हीउ आहे की भई असी ॿियो किथे बि ऑडर करे था सघूं मगर एक्चुली छाहे तव्हांजो खाधो एतिरो बढ़िया आहे मिजमाननि खे असां तव्हांजी एतिरी तारीफ़ कयी आहे हाणे हिन बार जेको तव्हांसां मिसटेक थी आहे जेको ग़लती थी वयी आहे उहो तव्हांजे राइडर जी ग़लती आहे मगर एक्चुली छाहे तव्हां हिक बार फोन कंदाव न थोरी रिक्वेस्ट कंदाव त हूं झटि अची वेंदा जेको असांजा मिजमान आहिनि हूं तव्हांजो खाधो खाई करे वेंदा कोई गुजरात जो आहे कोई बॉम्बे जो आहे उहो असांखे पोइ वरी फोन करे चए भई तव्हां जेका खाधो घुरायो उहो जबरदस्त हो खाई करे हुनमां असांखे आनंदु अची वियो दादा तव्हांखे हथ जोड़े करे विनती कयां पियो की भई हिक बार तव्हां राइडर खे फोन कयो की भई असांजो हूं झटि सां झटि खाधो पहुचाए जेका असांजा मिजमान आयल आहिनि उहे पेट भरे करे खाइनि ऐं दुआ करनि ऐं सभ जे मुंह सां ई निकले जय झूलेलाल जय झूलेलाल तव्हां बि ख़ुशि असां बि ख़ुशि जय झूलेलाल दादा थोरी रिक्वेस्ट आहे झटि फ़ोन कयो